पढ़ल लिखल रहला सऽ सर एकटा सम्मान तऽ भेटैत अछि जे कोनो बात जे होइ छै कतौ जे कोनो भेल पेपर पढ़ि लेलहुॅं देखलिए ओहिठिमा एहन नीक काज भऽ रहल छै पढ़ल लिखल कॆ फायदा छी बच्चे लग एलहुॅं जैं आइ जते पढ़ने छी तऽ ओकरा किताबेके सहारा ओकरा कहै छियै रौ बच्चा ई अपना सबके देखी एतेक ई घटना भेल छै ई एहन एहन गाँवमे काज कै कऽ गेल छथिन आ ओतेहिए जे हम अपनी घरमे देखै छियनि जे हमर भातीज सब नीक जेकाँ कमा रहल छथि आ भौजी हमर निरक्षर छथिन तऽ भौजीके हरदम कहैत रहै छियनि जे हम माटिके ढेपा दै छियनि हमर जेठो भैया चलि गेला ओहो बहुत सामाजिक काज सऽ जुड़ल रहथि जे गाँवमे अपने एबै तऽ ओ स्वर्गीय इंद्रमोहन झा हुनका टंडन जी सब कहैनि तऽ ओ बच्चा सबके लै लै के आ पढ़बै छलखिन जहाँ तक अपन होइ छलै तऽ कापी दै छलखिन इसकुलमे जाके देखै छलखिन अय बच्चाके पढेबियौ तैं पढ़ला सऽ तऽ जीवनमे एक से एक प्रकाश भेटै छै जाबत काल ज्ञान नहि हेतै ताबत काल अज्ञानके तऽ अहाँ अथिए नहि कऽ सकै छियै अज्ञान तऽ दुनिआ भरल छै आइ देखियौ ज्ञान एतेक एलै जे हमसब लिख लिखके अपनाके अथी करी आब ओकरा सबटा आबि गेलै इंटरनेट आबि गेलै अहाँ एकटा चीज लिखेबला बच्चाके इसकुलमे तऽ हम रोज बच्चा कहत हमर कॉपी चेक करियौ जे हम रोज लिखबै छियै बोर्ड पर देलहुॅं नहि जँ पढ़ा देने छियै तऽ कहलहुॅं बौआ रौ एकरा फेर सऽ हमरा लिखके देखा लिखके देखा कम से कम डिक्टेशन तोरा करऽ परतौ किए तऽ हाथके शक्ति जे नहि रहतौ ई अपन पूँजी भेलहुॅं ई अपन बुझी ई किनको तू जे पढ़बिही तऽ काल्हिके डेटमे जे तोरा कतौ कोनो बात हेतौ तू लिखके देबही ने मोबाइल पर लिख लेलहुॅं बड सुन्दर मोबाइलके ज्ञान हमरा नहिये लेकिन बच्चाके हम हरदम चाहे छी जे अपना हाथके अय हाथेमे कर्मण्येवाधिकारस्ते ई तऽ हमरा अहाँके देवत्वके भाषा छी जे अय करेमे छै जकरा तुलसीदास कहलखिन जे कर से कर्म करहु बिधि नाना अहाँ अय हाथ सऽ अनेक तरहके काज जाबत काल ई हाथ नहि बढ़तै ताबत काल कोनो काज नहि भऽ सकै छै गन्दा भेल तऽ हाथ से तुरत ओकरा हम अहाँ करै छियै अयँ नीक काज छै तऽ हाथ से ओकरा सुगंधित कै कऽ एकदम आहा आहा बड़ सुन्दर छै जाबत काल हाथ हमरा मुँह लग नहि हेतै मुँहके नहि हेतै ताबत काल ओकर आस्वादन तऽ अहाँ कैए नहि सकै छी आयँ तैं पढ़ला सऽ तऽ बड अपना मनमे संतोष होइया जे नहि हमरा सबके आइ अजुका जे सुबिधा छै हमसबके तऽ पब्लिक इसकुल बूझितौ नहि छलिए पब्लिक इसकुल केकरा कहै छै आठमामे आबिके हमरा सबके एतऽ अंग्रेजीके ए बी सी डी शिक्षा भेटल अछि आ तखन हम से अथी गेल छी हाइ इसकुल मे लेकिन ओहि दिन सऽ पढ़ला सऽ जखन ज्ञान भेल बहुत अपनाके जहन ज्ञान भेल तखन पढ़नाइ शुरू केलहुॅं तऽ मैट्रिकोके सर हमरा लग सर्टिफिकेट अछि जे पाँच नम्बर सऽ हमरा फर्स्ट डिबिजन छूटल अछि इंटरोमे हमरा सकेंडे डिबिजन भेल बी ए मे सकेंड लेकिन ओनर्समे जाके हमरा फर्स्ट क्लास जोग्रफीमे भेल तैं पढ़ला सऽ जाबै ज्ञान आइ जॅं बाल्मिकीके ज्ञान भेलनि ब्यासके ज्ञान भेलनि तऽ ओ लिखित पुस्तक देखियौ आइ कतेक दौड़ रहल छै ओहि ज्ञानके आधार पर आइ जे अहाँ नया घटना बाइसके जे देख रहल छी राम जी के जे स्थापना भेलनि हँ ठीके इतिहास हमर साक्षी यऽ तखन ने हम लड़लहुॅं जँ इतिहासे हमर बरकरार नहि रहतै तऽ की हेतै हमरा ई केओ कहि दिअ जे नहि अहाँ अनर्गल बच्चा छी तऽ हम ओकरा मानि लेबै किन्नो नहि मानबै किए तऽ हमरा पूर्बजके अपन शक्ति छैक सब किछु ओहि नाम सऽ एकटा से एकटा पेपर छै तै पढ़ला जँ पढ़तै बच्चा जे पढ़ि लिए ओकरामे नैतिक शिक्षा आबि जाय हमरा जे अपन एकटा आंतरिक सोच अछि तऽ ओ बच्चा जरूर छै अपन गुजर लायक कखनो ठोकर नहि खेतै आ नहि पढ़तै तहैन तऽ ओकरा ग्लानि हेतै ओकरा पास मे अन्तमे ग्लानिए टा बइच जेतय दोसर बात आब एतेक कन्यादान मऽ अहू छी जँ हमर इंटरव्यू लै रहल छी तऽ देखियौ जे आब ओ समय पलैटि गेलै हँ जे बाल बच्चाके विवाह तक भेनाइ जँ बाल बच्चा नहि नीक पोस्ट पर गेलै तऽ बाल बच्चाके विवाह नहि हेतै जँ विवाह नहि हेतै तखन ओ हमरा साथे की ब्यबहार करतै विवाह भेलै तहन तऽ अपना वर्कमे लागि गेलियै ने हमर बाल बच्चा भूखल यऽ हमरा बच्चाके लेल दूध नहि यऽ या ओकरा लेल खाना नहि छै या स्त्रीके लेल ई नहि छै स्त्री बीमार छै आ जँ ओ हमरा सऽ आबश्यकते जँ हमर समाप्त भए जेतै तऽ कथीके आबिष्कार हेतै आबश्यकता जे आबिष्कार जे होइ छै से आबश्यकतेके देखके आ जतेक भेलै हँ से आबिष्कार ओ आवश्यकताके देखके तऽ आबिष्कारके तऽ कहले जाइ छै जननी आबश्यकताके ओकरा जननी कहल जाइ छै बेरोजगारी बेरोजगारी तऽ देखियौ सब दिना बेरोजगारी रहतै जे हम अहाँ जनसंख्याके बीचमे जा रहल छी आ बिभव कम छै आ ओकरा उपयोग केनिहार आदा छै तऽ उपयोग केनिहार छै तऽ कहबै ने वएह देखियौ ने ओकर रास्ता धीरे धीरे बँटि रहल छै जेकरामे ज्ञान छै ओ बैभव सऽ जादा अपना कमा लैया ज्ञानेके आधार पर ने आइ पहिने एक एक टा सबटा रहै लेकिन आइ देखियौ हरके एतेक आबिष्कार आबि गेलै जे हर आदमीके मोबाइल चाही सरकारके नजैरमे अहाँ अपना मोबाइल सऽ दिअ जेना अखुनके घटना हम कहै छी हम अपना पत्नियोके अननै रहियनि जे चलू अहुँके जोड़ि देब लेकिन मोबाइल तऽ एकेटा रहए तऽ कहलैनि जे नहि एक मोबाइल सऽ अहाँके दुनू गोटा के नहि हैत तहन तऽ हुनका हम भेज देलियनि आब हम एहि लए पाँच हजार दस हजार रुपैआ जे खर्च करब ओ हमरा नहि अछि हिम्मत नहि यऽ तैं बेरोजगारी ज्ञान रहतै तऽ स्वयं रोजगार हेतै ओकरामे अपने हेतै जे नहि सरकारके अओहिठाम जे नहि भेल तऽ अंतमे आबिके जेना हमरेमे ज्ञान यऽ तऽ गामेमे हमरा मित्रे छला बजेलैथि जे ज्ञान यऽ ओहिके आधार पर उपार्जन करै छी नहि छप्पन भोग खायब दूओ भोग तऽ खाइ छी रोटी दालि सब्जी तऽ खाइ छी ठाठ सऽ तऽ छी चोरी तऽ नहि करै छी तऽ तैं ज्ञान रहनाइ तऽ सबसे पहिने छै जे ज्ञान नहि रहत तऽ अहाँ गलत काज हरदम करैत रहबै ज्ञान भेल तखन ने कहै छियै त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देव देव ज्ञानके आधार पर कहै छियै ज्ञान नहि रहते एकटा जे बच्चा बकलेल भऽ जाइया तऽ देखियौ ने एकटा हम अहाँके एहिसऽ पहिने कहलहुॅं जे एकटा लड़का छथि आ ओ जाके रास्ता सऽ भटैक गेल छथि आ आब हमरा अपने होयत रहैया नहि हम अपन आत्मसमर्पण करी हम छोड़ि दी गामके ज्ञान ज्ञान तऽ बड़ पैघ चीज छियै ज्ञान तऽ अहाँके कतौ रहतै धान धानके तऽ बड बिआ होय छै एहि क्षेत्रमे बड़ सुन्दर अखन नीतीश राजा छथि बड़ सुन्दर आ जँ एकटा विद्वान छै देखियौ ओ अपन अमेरिका चलि जाइ छै रिसर्च करैके लेल ओ रूस चलि जाइ छै ओ फ़्रांस चलि जाइ छै जै देशके जेहन जरूरत छै तेहन ज्ञान लै कऽ अपन ओतऽ चलि जाइ छै ओ नहि रहैया एहि के भरोसे जतेक अपना एहिठिना अहाँ सब देख लियौ जे जतेक विकास केलकै मानव जतेक शिक्षा विकास केलकै तऽ ओ अपना नैतिकमे नहि छै आब ओ नैतिक मे देखै छै जे हम जे शिक्षा लेलहुॅं ओ चीजके तऽ एतऽ छै नहि हमरा एहि तरहक शिक्षा मैया बाप एतऽ अपन कोढ़ि काटिके तऽ दै देलखिन जे बच्चा पढ़ि लेतै तऽ हमरा सबके बड़ सुख हेतै लेकिन आब जे हम देखै छियै बच्चा ठीके बहुतके सुख होइ छै एहन नहि कहब जे हंड्रेड पर्सेंट नहि छै लेकिन बिल्कुल जरूर छै जे सेवंटी पर्सेंट तऽ जरूर छै जे जे बच्चा बनलै ओ बिदेश चलि गेलै ओ बच्चा ओतैय अपन पएर फैला लेलकै मैया बाप ओतऽ दूटा चारि टा बाल बच्चा भऽ गेल तऽ ओ करतै से नहि ओ चारि दिन हुनकर देखै छियनि लाश राखल रहै छैक कहियो एलखिन तऽ एलखिन आ नहि एलखिन तहन गउआँ सऽ ओकर दाह संस्कार करायल जाइ छै तऽ शिक्षाके सँग आओर बुद्धिमानी बेरोजगारी कहियो नहि भेटत ज्ञान नहि ज्ञान हेतै तऽ बेरोजगारी निश्चित मिटतै ओ आप स्वाबलंबन रोजगार परमे ठाड़ भऽ जेतै जहन भूख लगतै तऽ निश्चित छै जे ओ चाहतै जे नहि हम किछु ने किछु करी आ ज्ञान जँ रहबे नहि करतै तहन भैऽ गेलै ओ रुकि जेतै ज्ञान ज्ञानहीन नर पशु समाना जँ ज्ञान नहि यऽ तखन तऽ पशुके जहिना हम अहाँ बाॅंधिके हम अहाँ अपना अधीनस्थ रखने छियै ओकरा सऽ लाभ लै छियै जेना जेना चाहै छियै तेना तेना ओकरा सऽ करबै छियै आ ज्ञान जँ छै आइ वएह ज्ञानी छै ओहिमे देखियौ एकटा कुकुर अपना गाममे छै आ एकटा एनशेशियन डॉग छै ओकर देखियौ चमत्कार ओकरामे ज्ञान छै नीक श्रवण शक्ति छै तऽ ओ ज्ञानोबान ओकरा पाछाँ पाछाँ होय छै नहि चलू एकरा लगै दियौ ई हमरा अहाँके सहयोग करत तऽ ज्ञान तऽ सर बहुत जरूरी छै दिक्कत दिक्कत के तऽ की कहब